जयपुर जिले में जलवायु जो है बहुत ज़्यादा ठंडी है क्योंकि यहाँ बहुत ज़्यादा मात्रा में पेड़ पौधे वह हमारे जो नेचर हैं उसकी वजह से प्रकृति की वजह से हमारी जो जलवायु है बहुत ज़्यादा शुद्ध है हमारे जयपुर जिले में जो हैं पेड़ पौधे पानी इसकी होने के कारण जो है यहाँ का दृश्य बहुत सुंदर देखने को मिलता है और काफ़ी सारी चीज़ें यहाँ पे जैसे हमारा जो दैनिक जीवन है रोज़मर्रा की ज़िन्दगी में कचरे वाली गाड़ी के आने की वजह से जयपुर में कचरा कम है तो इसकी वजह से मक्खी मच्छर बीमारियाँ ये सब भी कम फैलती हैं